बच्चे तो पढ़ने जाते हैं क्या पढ़ते हैं आजकल तो जानते हैं कि नहीं सब मोबाइल ले लेकर परेशान रहते हैं उसी में उन लोग को क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा अब उन लोग को कौन बताया जाएगा पहले का युग था तो कैसे कैसे आदमी बिताया कराया अब तो बेटी पतोहू को तो जानते हैं कि नहीं कोई बोल पाएगा ना कोई दबेर पाएगा जैसे मन वैसे बेटी पतोहू रहें वैसे लड़का भी रहें किसी को तो आजकल ज़ुबान तो बोलना नहीं है अपना भर बिताना है इसी तरह हो रहा है भैया क्या होगा जो होगा सो होगा जिसके नसीब में जो होगा सो अब सब पढ़ी लिखी पूजा पाठ अपने से जो सपरता वह हो जाता है ऊपर होता है नीचे हमलोग का नहीं हम करते हैं पूजा जितना सपरता है उतना बेटी बहू तो करती नहीं हैं पूजा को जानती भी नहीं है कुछ कि क्या कहता है हमलोग भाई जितना सपरता है उतना अपना कर लेते हैं घर में रहने वाला हमलोग आदमी हैं किसान आदमी था घर में अपने रहना है यही तो कर रहे हैं इसी तरह बीत रहा है अब लड़का तो वही छोटे छोटे नाती लोग छोटे छोटे हैं अपने वही पर जो पढ़ता है तो पढ़ता है क्या किया जा अब तो अपना दिमाग भी नहीं है हमलोग तो अभी उतना पढ़े नहीं हैं तनी मनी पढ़े हैं तो उतना अब हमलोग तो समझ ही नहीं पाएँगे तो क्या बताएँगे उनलोग को अब अब हमलोग के वश के बच्चे नहीं हैं भगवान के वश के हैं जो होगा सो होगा यही कुछ चल रहा है अब क्या कर क्या किया जाए कैसे क्या होगा खेती गृहस्थी से आदमी थोड़ा थोड़ा अपने जी रहे हैं जी खाकर बिता रहे हैं उसी में घर के लड़कों को भी पढ़ा रहा है कि नहीं किसी तरह पढ़ ले बाकी जिसके दिमाग नहीं धँसेगा उसको हमलोग क्या कर सकते हैं भाई बहुत पढ़े लिखे तो हैं नहीं कि नहीं बैठकर पढ़ाओ लिखाओ हमलोग को बात उत सब सुनेगा नहीं अपने आगे अंग्रेजी पढ़ते हैं तैयार करते हैं तो वह कहते हमलोग तो हिन्दी में ही रह गए चार पढ़े तीन पढ़े पाँच पढ़े क्या पढ़े पहले तो उतना कोई माई बाप पिताजी कोई जोर नहीं देते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए अब तो कुल बहुत हो हो चुका है फिर भी लड़के नहीं सुनते हैं तो क्या किया जाए आपलोग की इच्छा से जो होगा सो होगा हमलोग तो यही न करेंगे कितना पढ़ाना है लिखाना है खिलाना है कपड़ा है लत्ता है अपना किसी तरह दुख काटकर दे रहे हैं यही कर सकते हैं सहायता कर सकते हैं और क्या करेंगे जो लिखा होगा सो होगा क्या करेंगे बेटी रही है कि क्या हो कोई कुछ नहीं बोलेगा न कोई कहेगा जैसे मन वैसे रहेगी नहीं छोड़कर चली जाती है आजकल तो देखती है छोड़कर चली जाती है थूक ताप लेती है तो हमलोग क्या करें मुँह तो बन्द करना है ना बन्द कह करके मुँह बन्द कर करके अपनी जिन्दगी भी बिता लो किसी तरह हाँ लड़कों की भी मज़बूरी है कि लड़का किसको बोलें माँ को बोलें कि बहू को बोलें किसको बोलें बड़ी मज़बूरी चल रही है